नमस्कार आपको कौन सी मछली चाहिए हाँ हमारे पास बहुत सी मछलियाँ है जैसे सौरी सदरी रोहू ऐसी बहुत सी मछलियाँ हैं आपको कौन सी चाहिए हाँ हमारे पास है देखिए रोहू मछली तो सौ रुपये किलो में है आप कितने में लेना चाहेंगी सौ रुपये किलो देखिए वह सबसे अच्छी मछली है खाने में भी अच्छी होती इसलिए वह महँगी है वह इतने में ही मिलेगी मछली अभी आज ही हम निकालकर लाए हैं देखिए आपको देखने में वैसे लग रहा है लेकिन हम आज ही लेकर आये हैं इसे अगर आपको कम पैसे में लेनी है तो आप दूसरी मछली भी ले सकती हैं अगर आप यही लेंगी तो इसका एमाउंट इतना ही रहेगा आप कितने में लेना चाहेंगी कितना चाहिए आपको तो इतना आपको मिल जाएगा लेकिन इतना ज़्यादा पैसा कम नहीं होगा चलिए ठीक है हम आपको अस्सी में लगा देते हैं बिल्कुल बिल्कुल आज की है आपको और भी कोई मछली चाहिए तो ले लीजिए और भी मछली है आपको लेना है तो ले लीजिए ठीक है नमस्कार